हेलो हाँ जी नीतू जी आप जहाँ पहले काम करते थे आपको कितनी सैलरी मिलती थी वहाँ पे पंद्रह हज़ार मिलती थी हम आपको इतनी सैलरी तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अभी कम है और जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो इतनी इतनी सैलरी एक्सपीरियंस नहीं हैं आप आप करके देखिए ठीक है आप ऐसे कीजिए दो महीने आप काम कीजिए फिर हम देखेंगे यदि आपका काम हमें अच्छा लगा तो फिर हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे कल आप आ जाइए कल आप आ जाइए फिर हम आपको सब बता देंगे दो महीने बाद आपकी सैलरी हम बढ़ा देंगे दो महीने तक आपको इतनी सैलरी में करना पड़ेगा ठीक है आप कल हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नीतू जी आप कल आ जाइए हम है ना हाँ ओके ठीक है धन्यवाद